हल्लो हा जय झूलेलाल आंटी तव्हां चावल पर्चेस कंदा आहियूं हा इडलीअ वारा चांवर हो नंढा थींदा आहिनि न असां रेगूलर ग्राहक आहियूं तव्हांजा हा टूरामल रा नालो आहे असांजो टूरामल हा टूरामल इंडस इडली टिफ़िन सर्विस जे आहे असांजो हा हा त तव्हांजे वटि त रोज़ु चांवर ईंदा आहिनि हा न हा इहे हाणे न कमप्लेन अचे पई तव्हांजे ह कस्टमर मूंखे कमप्लेन पिया करनि इडली सुठी कोन ठही आहिनि हाणे ॿुधायो चावल सुठा कोन अचनि पिया चावल में कींया पिया आहिनि ऐं चावल न दादा नरम आहिनि नंढा वारा चावल सुठा कोन्हनि ह ॿ हिकिड़े हफ़्ते से कमप्लेन पई अचे हा हा

हा हा हा भले भले अञा ही हिते न पंजे लोट जो ही लोट नम्बर आहे हिन जो ॾह बोरियूं पई आहिनि पई आहिनि पंजाह पंजाह किलो वारी

हा भले हीअं हीअं कजो तव्हां मोकिले छॾियो हुन तव्हांजो डिलेविरीअ वारो ईंदो आहे न हा हा हा हा हा भले एड्रस त आहे तव्हांजे वटि ही प बोरियुनि जो पंज बोरियूं तव्हां मोकिले छॾियो ऐं ही खणी वञिजो आहे न ठीकु आहे ठीकु आहे हरिओम हरिओम